ہلو اولا ٹرانسپورٹ ایجنسی سے بات کر رہے ہیں ابھی میں نے آپ کے اپلیکیشن سے ایک سواری بک کی تھی جی ہاں میں اس کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنی گاڑیوں کی حالت پر دھیان دینا چاہیے گاڑی کی پچھلی دونوں سیٹیں پھٹی ہوئی تھیں اور گاڑی کا اے سی بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا گاڑی بالکل خستہ حال تھی جی بریک بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے اور بیچ راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی جس کی وجہ سے میری ایک اہم میٹنگ وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے چھوٹ گئی اب اس کی ذمہ داری کون لے گا جی ہاں میں مانتا ہوں غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ابھی اس کی ذمہ داری آپ لیں گے وہ میرے لیے ایک بہت اہم میٹنگ تھی برائے مہربانی آئندہ سے ایسی گاڑیاں بھیجنے سے احتیاط کیجیے گا ٹھیک ہے شکریہ